कोंकणी भाशा आमची गोंयची ती कोंकणी भाशा आसा आनी कोंकणी भाशे खातीर आमी खूब उलोवंक जाय खूब कविता लिवंक जाय आनी कोंकणी भाशा ही फुडें फुडें ना जाता ताका लागून आमी कोंकणी भाशा वाडोवन उलोवंक जाय अ कवितें कोंकणी भाशेन बरोवंक जाय कोंकणी भाशेन उलोवंक उलोवंक जाय भाशेन आनी कोंकणी भाशा आमी राखून दवरूंक जाय हांगा आनी कोंकणी भाशा म्हणटकूच आमची सारकी कोंकणी म्हणजे गोंयची कोंकणी भाशा ही सारकी रेगूलर दवरूपाक जाय